इंडियेचे नामनेचे खेळ म्हटल्यार क्रिकेट फुटबॉल हॉकी टेबल टॅनीस आनी नामणेचे एथलीत जावन आसा जशे की विराट कोहली जो क्रिकेटीन खूब नामणां जोडला तशेंच एम एस धोनी ताणेंय बीन क्रिकेटीन आपलीं खूब नामनां जोडला मागीर सचीन तेंडुलकर हो क्रिकेटीचो गॉड फादर अशें ताका मानतात तशेंच निरज चोपरा हाणें जॅवलीन तो थ्रोआन आपली नामनां जोडलेलीं आसा तशेंच पीवी सिंदू सानया नेहवाल हांणीय बीन आपलीं खूब नामणां जोडला ह्या खेळांनी खेळून तेणीन गोल्ड मॅडल आपल्या भारता खातीर गोल्ड मॅडल हाडलेलीं आसा आनी ताणें आप आपले फिल्डान खूब नामनां जोडला